हेलो हेलो नमस्कार मैडम मैम फूडक्रॉपट रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैडम मुझे खाने का ऑर्डर देना था पाँच लोगों का मैडम

कब देना है हम मैडम मुझे पोहा शीक़बाब जलेबी मावाबाटी जी मैम जो शीक़बाब हैं मैडम उसको थोड़ा नमकीन और चटपटा रखना है जी जी मैडम

नहीं नहीं ये दो ही चाहिए जी पाँच लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा रेट वग़ैरह बता पाएंगे मैडम कैसे क्या आप के यहाँ मुझे ये कल चाहिए था मैडम जी लंच के लिए चाहिए था दो बजे तो दो बजे के पहले आप तैयार करवा दीजिएगा मैडम

जी जी जी मैडम मैं आप को व्हाट्सएप में अपना एड्रैस भी भेज दूँगी मैडम तो मैम आप को हम को पेमेंट कैश पेमेंट करना होगा या ऑनलाइन ठीक है मैडम ठीक है जी जी जी ठीक है मैडम